असां सिंधियुनि जे घरि हर आर्तवार ते दाल पकान ऐं कढ़ी चावर ॿधल आहिनि जेको मुंहिंजो बि तमामु फेवरेट आहे मां आर्तवार ॾीहं सुबुह जो नेरनि ते दाल पकान ऐं मंझंदि जो कढ़ी चावरनि सां मिठी बूंदी ठाहींदी आहियां जेको तमामु सुठो लॻंदो आहे ऐं असांजो इहो सिंधी खादो सभिनी क़ौमुनि जो फेवरेट आहे उहे बि पसंद कंदा आहिनि हिननि खे खाइणु